आरिमुवा बर' हारिनि हारिजों गोथौवैनो सोमोन्दो दं जेरै गान्नाय जोमनाय रंजानाय बाजानाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय हाबा खेराइ आसार खान्थि धोरोम हारिमुवा जिउवाव गोनांथि बेफोर गासैबो आरिमुवाव बेरखाङो बेफोर हारिमुवाव बेरखांनाय सावगारिफोरानो समाजाव गोथौ जायगा मोनो बिनिखायनो आरिमु थाबासो समाजाबो थांनानै थायो समाज जानोबा बेयाव माखासे नेम खान्थि आरो आयेन एबा आफादफोर दानाय जायो बे आयेन एबा आफाद दानायजोंसो समाजा सोलियो